काणकोण हो गोंयांतलो दक्षिण टोंकां वयलो तालुको सुंदर आनी नितळ दर्या वेळो सुंदर सैमान नटिल्लो गांवगिरो वाठार गांवडोंगरी खोतिगांव सारको झाडांनी भरिल्लो रानवटी वाठार पुराय गोंयचो विचार केल्यार आनीक करमल घाटाक लागून काणकोण म्हळ्यार जाणकोण अशीं वळख आशिल्लो तालुको पयलींच्या तेंपार शेतां पिकोवन भाताचे उत्पन्न चडांत चड गोंयकार घेतालो पूण आता ताचें प्रमाण सामकेंच कमी जालां आता शेतकी खात्या कडल्यान बऱ्यो स्किमी आसून लेगीत शेता कडेन लक्ष दिवचें अशें कोणाकय दिसना आनी दर एकलो सरकारी नोकरी कशीं मेळटली हेच पळयता गोंयांत मेळपी शिक्षण घेवन गोंयांतच सरकारी नोकऱ्यो मेळप कठीण जालां तरी सुंदर सैम आनी दर्या देगो आशिल्ल्या आमच्या काणकोणांत गोंयांतल्यान तशेंच इतर राज्यांतल्यान खूब ट्युरिस्ट येतात ताका लागून पर्यटन तशेंच हॉटेल लायनीक रोजगार आनी उदरगती खातीर बरो वाव आसा खावपाचे पदार्थ आनी जेवण सुवादीक मेळटा अशें कळ्ळें जाल्यार ट्युरिस्ट पयशांचे तोंड पळयना शेतकी खातें शेती करपा खातीर बियाणां पासून ट्रेक्टर सारें तशेंच पिकयल्लें पिकांक आदारभूत दर दितात दर मनशांक स्वताच्या पांयार उबें रावपाचे बळ हातूंतल्यान मेळपाक शकता पूण कश्ट घेवपाची तयारी नाशिल्ल्यान आनी आयचो तरणाटो दुकानांनी ऑफिसांनी कमी पगाराक काम करपाचे पसंत करता ताका लागून ह्या गोश्टीचेर विचार जावपाकच जाय